आमच्या वाड्यांत आमी थातोडी प्रिमियर लीग केलें लोकल लीग आसली ती तातूंत खुबशें लागच्या वाड्याचेर सावन खेळपाक आयले ते आमची थातोडी प्रिमियर लीग सगळ्यांच्या असतात दर वर्शी ती लीग आमी खेळटात ती लीग आमकां उमेदय जातात